हम कैमरे से इस तरह की तस्वीरें लेते हैं जो हमारी पारिवारिक होती है या कोई सुंदर परिदृश्य होता है या कोई अच्छा सा दृश्य जिसे हम हमेशा याद रखने के लिए होता है जैसे कि मान लो हमारे घर में कोई व्रत है तीज़ त्योहार सांस्कृतिक कार्यक्रम ये होते हैं तो हम उन तस्वीरों को भविष्य में बहुत लंबे समय तक अपने बीच में रखना चाहते हैं ताकि वो हमारी यादें हमारे जीवन के साथ जुड़ी रहें इस तरह की तस्वीरें हम कैमरों में लेते हैं हम अच्छे दृश्य कहीं हम यदि पर्यटन स्थल पर गए हैं और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं जोकि हमारे मन को भाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य भी उन दृश्य को देखें किन्तु वो उस समय वहाँ मौज़ूद नहीं होते तो ऐसे समय में हम उन दृश्यों की तस्वीर लेते हैं और उन्हें आपस में साझा करते हैं एक दूसरे को बताते हैं कि देखो कितना सुंदर दृश्य था और कितने सुंदर पर्यटल स्थल हैं तो इस तरह से हम इस तरह की तस्वीरें लेते हैं इसके अलावा हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जोकि वर्तमान में कोई ऐसी ऐक्टिविटी क्रिया करते हैं जिन्हें हम बड़े होने पर उन्हें दिखाना चाहते हैं या एल्बम में संजोकर उनके लिए रखना चाहते हैं तो ऐसे समय हम उन दृश्यों को कैद करके कैमरे में रखते हैं ताकि वो आने वाले समय में भविष्य में जब वो बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें बताते हैं कि देखिए जब तुम छोटे थे तो इस तरह से क्रियाकलाप करते थे इस तरह से हम अच्छी और सुंदर तस्वीरें हमारे कैमरे में लेते हैं ना कि नकारात्मक तस्वीरें लेना चाहिए